ہیلو آپ بجلی وبھاگ سے بات کر رہے ہیں مجھے وہ چاہیے ڈٹیل چاہیے بجلی کے بلوں کی ساری کیونکہ مجھے مجھے رکھنا ہے اپنے پاس ریکارڈنگ رکھنی ریکارڈ رکھنا ہے اپنا اپنے پاس بلوں کا تاکہ میں نے تاکہ میں دیکھ سکوں نہیں